जेना एहि क्षेत्रमे जे छै से जिलामे बेसीतर पाइन शके ब्यबस्था जे छै से नदी नाला से होइ छै मोटर पम्प सभक ब्यबस्था बहुत कम छै बाढ़िग्रस्त एरिया ई सब छै एहिठाम अहाँके धार तार कमला कोसी सबके जे छै से बेसी छै बान्ह तान्ह टूटै बला समस्या सेहो बड्ड रहैत अछि आओर जेना सिंचाइ तिचाइके ब्यबस्था लोक अपन निजी मोटर पम्पसँ करै छथिन जेना एतऽ बाढ़ि एरियाके बादो नहर तहर कऽ कतौ कोनो ब्यबस्था नहि छै सरकारके तरफसँ कागज़ परमे सिर्फ ब्यबस्था कयल छै पोखरि तोखैरके मैटरमे जे छै से सरकार तऽ बहुत किछु देने छथिन लेकिन एतऽ सब जे छै से अपने खा पी जाइ छथिन जमीनी स्तर पर किछु नहि करऽ दै छथिन जॅं किछु पब्लिक किछु करैयो चाहै छै तऽ ओकरा दबा देल जाइ छै साफ़ सफाइ पर ध्यान नहि देल गेल सरकारके तरफसँ जलके लेल जे छै से नल जल योजना देल गेलै ओहि नल जल योजनामे सिर्फ जे छै से नेता सभक कमाइके एगो प्राबधान कयल गेलै बाद बाँकि जे छै से पब्लिकके ओहिसँ फैसिलिटी नहि देल गेलै ओहि किछु जे देल गेलै हँ से किछु भेड़ बकरी नाहित दुआरे मनुखक सेवा दुआरे नहि देल गेलै हँ एतऽ जे छै से अहाँके पानिके ब्यबस्थाके लेल जतेक पानि छै तकरा यूज नहि कऽ कऽ जे छै से मिस यूज कऽ कऽ आओर ओकरा पब्लिक केना ओहिसँ शोषण हेतै से सब काल्हिके ब्यबस्थामे छै एहिठमा जमीनी स्तर पर जे पानिके बेबस्था होइके चाही से सरकारके तरफसँ या मानि लिअ जे नीक नेता छथिन तिनका तरफसँ किछु नहि छै सिर्फ अपन जेब भरै बला काज करै छथिन जेना पोखैरे सब छै लोक अतिक्रमित कए देलक नीक नीक पोखरि मे लोक अपन शौचालय के नाला बना लै छथिन मन्दिर जॅं किछु रहल तऽ ओतौ सफाइ तफाइ तकके बेबस्था ढङ्गसँ नहि भेल तकरा बाद हमर सभक ग्राम जे छलै हँ से पहिले छलखिन हँ ग्रामीण एरियामे आब जे छै से नगर पञ्चायत भेलै नगर पञ्चायत भेलै तऽ एहिमे जे छै से सफाइ तफाइ के जहाँ तक भी नगर पञ्चायत के भेलै ने तऽ कतौ ढङ्गसँ डस्टबीन देल गेल छै ने कतौ ढङ्गसँ जे छै से झाड़ू ताड़ू नाला ताला के बेबस्था कयल गेल छै सबटा कागजे परमे होइ छै फोर्मलिटी आयल ओकर स्टाफ सब जे छै से अपन फोटो घिचलक आओर चलि गेल आओर झाड़ू ताड़ू इम्हर आम्हर जे भी बेबस्था होइ छै फोर्मलिटी कयल गेल जेना सरकार देलखिन हँ नगर पञ्चायतमे या जे भी बेबस्था कयल गेलै हँ ओकरा जमीनी स्तर पर ढङ्गसँ नहि उतारल जा रहल छै ओकरा फोर्मलिटी पूरा कऽ कऽ जे छै से राखल जाइ छै नेता सबसँ जे किछु पब्लिक जाकऽ आग्रहो करै छथिन तऽ ओकरा जे छै से दबा देल जाइ छै बाद बाँकि एट्टी परसेन्ट तऽ लोक ओकरा शोषणे करैके चक्करमे रहै छथिन जेना नगर पञ्चायत भऽ गेलै तऽ रोड होइ के चाही लाइट होइके चाही बीच बीचमे देखै छियै शहर सबमे बीच बीचमे खम्भा सबमे लाइट सब रहै छै से सब बेबस्था होइके चाही ओ सब कतौ बेबस्था नहि देल जाइ छै ग्रामीण एरियामे आओर जतऽ नया नया भेलै हँ तऽ तऽ पुर्णतः जाबत पब्लिक बुझतै ताबत तऽ नेता सिर्फ खायके चक्करमे रहत जाहिके लेल जे छै से कोनो भी पब्लिक अगर कहै छथिन जे नहि ई चीज एना होइके चाही तऽ ओकरा दबा देल जाइ छै जेना हमसब दरभङ्गा जिला जाइ छी जिला जाइ छी तऽ ओतऽ तऽ प्रदुषणके जे छै से ततेक ग्रसित कयल गेल छै जेना बुझाइ छै लोक अगर दस कदम चलतै तऽ ओहिठमा जे छै से खतम भए जेतै या नाना प्रकार के बिमारी पकैड़ लेतै एतेक गाड़ी रहैत सब किछु रहैत ने कोनो यातायात के बेबस्था ने ट्रैफिकके बेबस्था जतऽ पाँचगो गाड़ी रहै रखैके जगह अइ यूज करैके जगह ततऽ पचास टा गाड़ी यूज कयल जाइ छै प्रसाशन अपन कमाइके चक्करमे रहलथि पब्लिक खतम भेलै या ओकरा प्रदुषण भेलै ओहिसँ कोनो मतलब नहि छै ककरो गाड़ी अगर प्रदुषण रहितो छै तऽ प्रसाशन कहलथि जे नहि सए पचास टका हमरा दए दऽ कागज़ नहियो छै तऽ की भए गेलै सब किछु जे छै से अहाँके बहुत गद्दारी मे प्रदुषणोके मेटरमे जे छै से दरभङ्गा बहुत खराब रहैत अछि जाम जुम तऽ जेकर पूछबे नहि करियौ गाय महिष बरद जकाँ जे छै से ओहिठुमा जाम जुम रहै छै प्रसाशनो तेहने छथिन आओर किछु पब्लिको जे छै से ओतऽ सुधार करऽ चाहै छथिन तऽ पब्लिको कोशिश करै छथिन जे नैहियाह बेबस्था बढ़ियाँ छै